अच्छा एह् साढ़े तलाऽ जेह्ड़े पानी दे इत्थै जेह्ड़ा अस फसल लान्ने आं ते साढ़े कोल नैह्रां न जेह्ड़ियां उं'दे च पानी औंदा तलाऽ चा ते नैह्रां तलाऽ जेह्ड़े साढै इत्थै तकरीबन चलदे जेह्ड़ा कंढी लाका साढ़ा कटरे च पौंदा ते एह्दे च केह ऐ केह् फसल जेह्ड़ा साढ़ा होंदा गै पानी दे थ्रू गै होंदा पानी जेल्लै होग ता साढ़ा फसल जेह्ड़ा ऐ ओह् जैदा जैदा असें गी मिलदा कि केह् हून साढ़े कोल इक देवी पिंडी ऐ इद्धर पैंथर दे कोल उस नदी च जेह्ड़ी पानी जेह्ड़ा साढ़े तलाब च औंदा ऐ ते तलाब चा अग्गें साढ़े असें ई दित्ते दे न नैह्रां दित्ती दियां पानी आस्तै केह् साढ़ी जमीने जेह्ड़ी नैह्र जंदी ऐ न उस नैह्र चा अस बी अपनी फसल ई जेह्ड़ा पानी लान्ने आं ते फसल जेह्ड़ा साढ़े बरसात दे मौसम च जां जेह्ड़ा सर्दी च जां गर्मी च जेह्ड़ा फसल होंदा ओह्दे बारे च में तुसें ई थोह्ड़ा दस्सङ केह् साढ़े इत्थै लोक फसल जेह्ड़ा मक्क जेह्ड़ी काफी होंदी ऐ इद्धर मक्क होई गेई मांह् होई गे ते एह् जेह्ड़ी बाजरा होई गेआ गोदर होई गेआ एह् जेह्ड़े न मतलब एह् एह् फसल जेह्ड़ा साढ़ा बरसांत दे मौसम च होंदा दे एह्दे च असें गी बड़ा बैनीफट मिलदा ते असें गी पैसे बी ठीक लब्भी जंदे ते जेह्ड़ा पानी दा जेह्ड़ा टैम नैह्रां साढ़े जमीन च नेईं जा दियां ते बरसात दे मौसम च असें गी इन्नी जरूरत पानी दी नेईं पौंदी की के पानी आम होंदा ओह्दे कशा बाद च साढ़ा ऐ जेह्ड़ा फसल जेह्ड़ा सर्दियां होंदियां जेल्लै सर्दियें च अस अपना जेह्ड़ा कनक दा फसल जेह्ड़ा लान्ने आं ओह्दे च अस स'रेआं चलदी स'रेआं बी लाई दी होंदी ऐ की सरेआं असें ओह्दे च कनक स'रेआं ते ओह् चलदी ऐ जैदा फसल जेह्ड़ा साढ़ा कनक दा होंदा इत्थै ते ओह् अस मतलब कड्ढनें आं ठीक निकली जंदा ते ओह्दे च जेह्ड़ा स'रेआं होंदी जेह्ड़ी स'रेआं असें गी ओह्दा बैनिफेट मिलदा ओह्दे च असें गी औंदन जेह्ड़ी जैदा मिलदी ऐ कनक च बी मिलदी ऐ ओह्दे बिच बी ते होर जेह्ड़ा साढ़ा फसल जेह्ड़ा बरसांत दे मौसम च धान लगदा जेह्ड़ा धान जेह्ड़ा काफी होंदा ते ओह्दा बी असें गी बड़ा फायदा मिलदा धान दा जेह्ड़ा ते ओह् अस जैदा ओह्दे आस्तै पानी दी जरूरत जैदा होंदी ऐ जेह्ड़े साढ़े ग्रांऽ ओह्दे च जैदा तलाऽ जां जेह्ड़ी नैह्रां जा दियां होंदियां बिच जमीनां दे ओह पानी जेह्ड़ा असें गी ओह्दा बड़ा बैनिफिट मिलदा हून जि'यां धान लांदे असें मक्क लग्गी दी ऐ बाजरा लग्गे दा ते एह् चीजां असेंगी जैदा बैनीफिट होंदा जेह्ड़ा साढ़ा प्हाड़ी लाके न कंढी लाका ओह्दे च असें गी एह् बड़ा बैनिफिट मलदा